जय झूलेलाल मां दिव्या मनोरंजन सूरत में मनोरंजन जी जाम शयूं आहिनि जाम जॻहियूं आहिनि पर चुनौतीअ जी त ईहा वॾी ॻाल्हि आहे सम्झो मेलो लॻो आहे मेले में त कंहिंखे न वणंदो नंढे वॾे सभिनी खे मज़ो ईंदो आहे पर असां जेॾीमहिल मेले में वञूं था मेले जी जेका चवंदा आहिनि अंदरु वञण जा पैसा वठंदा आहिनि उहे एतिरा वॾी अमाउंट रखनि था एतिरी वॾी था रखनि के सम्झो की असां पंज भाती आहियूं त असां पंज भाती अंदरु वञण लाइ हेॾा पैसा भरिंदासीं सम्झो त असां वञणु अंदरु वञण खां पोइ छा कयूं बराबरि हलो ठीकु आहे असां उहे पैसा भरे करे अंदरु वियासीं त अंदर बि जेके बि चकदौड़ रखिया अथनि झूला रखिया अथनि उन्हनि में बि एॾो वॾो वॾो रखियो अथनि अमाउंट हुननि के असांखे केर बि माण्हू असां छा केर बि माण्हू जंहिंजे घर में वधीक भाती हूंदा उहे वीचारा न वञी सघंदा ईहा हिकु वॾी चुनौती आहे उनमें हिकु घटिताई थियणु खपे ॿी ॻाल्हि पिकिचरूं अचनि थियूं ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं पिकिचरूं अचनि थियूं थिएटर बि ॾाढा सुठा सुठा ठहियल आहिनि पर उनजी टिकटूं बि केॾियूं महांगियूं आहिनि कीअं कयूं हिकु हिकु ॼणो बि वञे थो त सुठो न घर जा एॾा भाती हुजनि सभिनी खे वठी वञी बि नथा सघूं छो त हुनजी टिकिटूं महांगियूं आहिनि उनजे अंदर खानपान महांगो आहे त इहा हिकिड़ी असांजे लाइ ॾाढी वॾी चुनौती आहे जय झूलेलाल